हेलो स्विगी थोरी देरि पहिरियां मां रोटीअ जो ऑडर ॾिनो हुओ पर हाणे मूंखे इहो न खपे त तव्हां हाणे ऐं हुन रो उहो उहा रोटी न मोकिलिजो असांजे घर पहिरीं मिज़मान अचण वारा हुआ पर इन्हनि खे ॿिए केॾे घुमण वञिणो हुओ त उहे हिते कोन अची सघियां त मां हीअं रोटी उन्हनि मिज़माननि लाइ घुराई हुई पर हाणे उहे कोन था अचनि त तव्हां हीअं उहो हीअं रोटी न मोकिलिजो हम्म मां तव्हांखे हैरान करियो कयो हुन लाइ मां माफ़ी थी घुरां